इत्थै इस क्वेच्शन एह् पुच्छे दा की तुं'दा ओपीनियन केह् सेल्फ ग्रूप आस्तै ते केह् एह् मतलब अच्छी गै आपर्च्यूनिटी ऐ ते वूमन महिला रोजगार आस्तै ते मेरे स्हाबै कन्नै बड़ी ओह् ऐ रोजगार योजना एह्दे बिच मतलब होंदा केह् मतलब कि ते जेह्कियां महिलां होंदियां घर बैठी दियां उ'नें मतलब केईं केईं उं'दी स्किल्स होंदियां जि'यां की कुसै गी किश बनाना औंदा ते कुसै गी किश बनाना औंदा कोई रुट्टी बनाने च एक्सपर्ट होना केईं कपड़े सीने बिच एक्सपर्ट होना इं'या मतलब केईं अलग अलग चीज़ां होंदियां जेह्ड़ियां मतलब बंदा एक्सपर्ट होंदा ते सेल्फ हेल्प बिच इ'यै कि अपना टेलैंट शो करना मतलब की मतलब कि उ'नें गी केह् औंदा ओह् अपने बचार देन केह् मतलब नमीं चीज़ प्ही उं'दा अग्ग बिज़नेस स्टार्ट करन ते इं'या में तुसें गी सनान लगा कि मतलब मेरा जेह्का ग्रांऽ उत्थै बी मतलब की इ'यै एह् ग्रुप बने दे सेल्फ हेल्प ग्रूप ते एह्दे बिच एह् ऐ कि मतलब एह्दे बिच पंज सत्त लेडीज़ होंदियां ते म्हीने दा उ'नें सौ सौ रपेआ जमां करना ते होर मतलब कि म्हीनै दा सौ सौ रपेआ जमां करना हर म्हीनै सौ सौ रपेआ जमां करना ते इं'या गै जमां होंदे जंदे ते अगर मतलब कुसै गी इं'या मतलब जरूरत पेई जा कुसै बेल्लै औखा टाईम बी होंदा ते कुसै बेल्लै जरूरत पेई जंदी बंदे गी बी ते उ'आं गै कोई पैसे बी हैन ते ओह् बंदा बी ते इक्क लेडीज़ ऐ जियां उसगी जरूरत पेई ते ओह् लेडीज़ ओह् पैसे कढाई सकदी किट्ठे ते ओह्दे कन्नै ओह् होना की ओह्दी जरूरत बी पूरी होई जानी ते प्ही उन्ने बाद च पैसे बापस देने ओह्दी जरूरत बी पूरी होई जानी ते उसी नुक्सान बी निं होना इंया बैंक आह्ले मतलब इंटरस्ट लांदे जादै पैसे लांदे यह वो मतलब बड़ा सिस्टम होंदा ते

ते ओह्बी नुहाड़ी हैल्प होनी ते ओह्बी इंया गै इक्क ग्रुप दी बजह कन्नै इं'या बी जि'यां सत्त अट्ठ महिलां होनियां ग्रूप बिच ते सत्त अट्ठ घरें गी मतलब बेनीफिट होना मतलब फायदा होना इक्क स्हाबै दा ते मतलब कि मेरे स्हाबै कन्नै ते एह् बड़ी अच्छी चीज़ ऐ ते होर मतलब कि एह्दे बिच एह्बी होंदा कि तुसेंगी केह् बनाना औंदा केईं टिक्की मसाले बनांदे केईं छाबड़ियां बनांदियां मतलब इंया बड़ा सारी चीज़ दिक्खी में ते में आपूं ग्रांऽ बिच बड़े एह् फायदेमंद न ग्रूप ते मेरे ग्रांऽ बिच बी लेडीज़ एह् इस ग्रूप बिच कम्म करदियां न के टिक्की मसाले दियां प्रोडक्शन बनांदियां न केईं ओह् होंदियां केईं गाना सनांदियां कि'यां बनाना केईं चार पांदियां मतलब हर इक्क चीज़ मतलब अलग अलग लेडीज़ गी ते अलग अलग चीज़ औंदी मतलब इक्क ते एह् होंदा कि नई चीज़ सिक्खनी ते एह् बड़ी गै अच्छी गल्ल ऐ ते मेरे स्हाबै कन्नै जरूरी होर बड़ी गै अच्छी अर्पच्यूनिटी ऐ लेडीज़ आस्तै